गोड पदार्थांची नांवां बेसन लाडू रव्याचो लाडू चण्याचे लाडू दूद पाको नाल्लाची बर्फी गोड पाव पेडो केक पेस्ट्री तांतयांचो पुडींग केळ्याचो ब्रेड पातोळे मांडो नेवरी शेवयो खाजें दोदेल बिबिंका हालवो सान्नां गोडाचे लाडू काजू बर्फी तिळाचे लाडू फेणी चॉकलेट केक कस्टर्ड आनी मोदक